जी जी हा बिल्कुलु जी अच्छा तव्हां अजमेर में रहंदा आहियो छा जो पाणी जी सुविधा पहिरीं था पुछो अच्छा अच्छा ओके त तव्हां ॿ सौ गज़ जी जमीन तव्हांखे खपे अ केहिड़ी एरिया में खपे साईं पंचशील नगर तव्हांजो बजट केतिरो हूंदो त असीं लख आहे त साईं वैशाली नगर जो तव्हां ख़्याल लाहे ई छॾियो छो जो हिकु त वैशाली नगर में ख़ाली जमीनू आहिनि कोन्ह उते त अ मकान ठहियल आहिनि ऐं ॿियो अनासागर वारे पासे जेको आहे जमीनू आहिनि बि थोरी घणी त मां तव्हांखे सलाह न ॾिंदुसि छो जो हुते अ बरसात जे ॾींहुं में पाणी भरिजी वेंदो आहे हली तव्हांखे हा पाणी पीअण लाइ त कोन्ह मिलंदो पर ॾिसण लाइ खोड़ मिली वेंदो हली थो वैशाली नगर जो त तव्हां ख्याल लाहे छॾियो हा बाक़ी अचो पंचशील वारे इलाइक़े में ॾिसो पंचशील वारे में बि टे सैक्टर आहिनि ए सैक्टर आहे बी सैक्टर आहे सी सैक्टर आहे वरी पंचशील जे साम्हूं हिकिड़ो पृथ्वी व्यास नगर बि आहे उते बि तव्हांखे अ जमीन मिली सघे थी पई अच्छा इहो तव्हांखे

साई ज्ञान विहार वरी कोटड़ा वारे पासे आहे न उहो पंचशील वारे पासे कोन्हे को हा उनमें बि हा हा हा उते कोटड़ा वारे पासे में बि तव्हांखे जमीन मिली वेंदी अॼु सुठी मिली वेंदी तव्हांखे त तव्हांजी फेसिंग जो उनमें कहिड़ी खपे तव्हांखे जमीन जी भले भले हले भले साउथ फेसिंग हुजे त हले ॾखण में ॾिसंदड़ु हुजे हा न साईं छा आहे वरी ॾखण वारा माण्हू ॾिसंदा कोन्हनि न पाण खे ॾखण वारो सवलो मिली वेंदो हली ॿ सौ गज कोटड़ा में मूं वटि आहे हिकिड़ो ॾखण दिशा में ॾिसंदड़ु न यार उहो जेको न पंजवंजाह जो पंजवंजाह जी घोर करे थो वियो हाणे जे कर तव्हां चाहिंदा त मां तव्हांखे सुभाणे या शाम जो ॾेखारे वठा ऐं उहो ॾिसी छॾियो प्लॉट त पोइ वरी पार्टीअ सां आम्हूं साम्हूं वेहंदासीं त पंजवंजाह घुरे थो त पोइ ॿावंजाह टेवंजाह ताईं सोदो थी सघे थो पियो त ईअं हली वेंदो हली हा यार रोड सुठो चालीह फुटे जो बिल्कुलु चालीह फुट रोड आहे हुनजे पासे रोड चौड़ा आहिनि बिल्कुल हलो कोन्ह हा हा ज्ञान विहार पासे सुठी कॉलौनी आहे चालीह फुट रोड आहे ऐं तव्हांखे मेन रोड जीअं या पंहिंजी मित्तल हॉस्पिटल ॾिठी अथव तव्हां पुष्कर रोड ते हा पुष्कर रोड ते मित्तल हॉस्पिटल खां अंदरि हलंदा त सम्झो पंज सौ मीटरनि ते खाबे पासे वञी करे ऐं साॻे पासे साॻे खां वरी खाबे वेंदा त तव्हांखे पोइ इहो प्लॉट जेका मिली वेंदो हली आराम सां आराम सां बिल्कुल क्लीयर प्लॉट अथव एडीअ जो ऐं तव्हांखे रजिस्ट्ररी बि ॿिनि ॾींहनि में कराए ॾींदुसि ऐं उनखां पोइ तव्हां चाहिंदा त उनते मकानु बि मां ठहराइ ॾींदुमि मूं वटि ठेकेदार बि अथव ॾाढी सुठी डिजाइन में ठेकेदार मकानु ठाहे ॾींदव ठीकु आहे साईं हा सुब सुभाणे शाम जो छह वजे मिलंदासीं ठीकु आहे हा ओके जी जी जी जी हा ठीकु आहे ओके